मां ॿिनि सालनि खां चित्र दोरंदी आहियां ऐं उनमे रंग कंदी आहियां मूंखे उनमें ॾाढी रुची आहे मां नंढी हूंदी हुयमि तॾहिं खां ई मूंखे चित्र करण जो ॾाढो शौंक़ु हूंदो हो ऐं मां ॾिसी ॾिसी करे इन ई चित्र दोरंदी हुयमि मुंहिंजा मनपसंदि चित्रकार राजा रवि शर्मा ऐं सतीश गुजराल आहिनि